میرا اب تک کا سب سے خوبصورت ہائک جو اب تک رہا ہے وہ نیپال کا سفر رہا ہے نیپال کا ہائک رہا ہے ہم نیپال گئے تھے ہائک کے لیے گھومنے کے لیے تو وہاں ففٹی ٹو بیرج جو بہت مشہور ہے نیپال میں وہاں گئے تھے ہم لوگ ہائکنگ کے لیے اور وہاں پانی کا جو شور غل ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا اور جو ہے وہاں پہ وہاں سے جو ہے ہمالیہ پہاڑ نظر آتا ہے جہاں سے آپ شام کو سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے وہاں دیکھا تھا اور بہت خوبصورت نظارہ تھا وہ ہم لوگ اپنے فیملی کے ساتھ تھے ہاں وہاں ہائک کرتے کرتے بہت دور نکل گئے تھے اور بیریج پہ بھی چڑھے تھے اور بیریج پہ جو بریج بنا ہوا تھا اس پہ بھی چڑھے تھے اور چاروں طرف دیکھے تھے بہت اچھے سے گھومے پھرے تھے اور باون پھاٹک کو جو ہے ففٹی ٹو جو بیریج تھا وہ پورا ففٹی ٹو بیریج ہم لوگوں نے جو ہے ہائکنگ کیا تھا اس پر